پانچ عالمی شہروں کے نام بتانے کے لیے کہا گیا تو پہلا شہر کا نام نیو یارکھ مسقط لندن شارجہ لاسٹ آخری میں ممبئی